हैलो हैलो हां जी नमस्ते हां जी अच्छा जी हां जी हां जी तुस कुत्थुंआं बोला ने केह्ड़ी दाड़ च दर्द ऐ उप्परली कि ख'लकी किन्ने दिनें दी होआ दी ऐ दर्द तुसेंगी कोई पस्स शस्स ते नी पेदी अच्छा अच्छा ते कोई इयां लगदा तुसें की खुल्ली ऐ दाड़ जां कोई कीड़ा लग्गे दा कोई निं हैना ते तुसें इक बारी क्लीनिक आना पौना ते में दिक्खियै फेर थुआढ़ा ऐक्सरे करियै फिर गै थुआढ़ा ट्रीटमैंट प्लैन करी सकने ठीक ऐ तुस अज्ज आना चाह्न्ने कल आना चाह्न्ने तुस शामी आई जाओ फ्ही कल हां कल ना तुस कोई पंज बजे कन्नै आई जाओ शामी ठीक ऐ फ्ही दिक्खियै अस थुआढ़ा ट्रीटमैंट करी लैन्ने आं ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ओके थैंक यू